असांजी भारत सिक्षा प्रणाली ॿियनि देशनि जे मुक़ाबले में ॾाढी पुठियां आहे जेका ॿार ॿाहिरि पढ़ण वेंदा आहिनि हू इंस्टिट्युशन हितां जे इंस्टिट्युशन खां ॾाढा टेक्नोलॉजीअ में अॻियां आहिनि त सरकार खे हुनजे मथां ॾाढी महत्व ॾियण जी ज़रूरत आहे ॿियो त ॿियो असांजी सिक्षा प्रणाली खेल कूद खे बि एॾो महत्व कोन ॾींदी आहे हुन खे बि महत्व ॾियणु ॾाढो ज़रूरी आहे जीअं त ॿार सभिनी में वधनि